हेलो पण्डीजी प्रणाम आओर सब समाचार कहु नहि हमरा कर्मकाण्ड करवाबऽके छै ताहि लेल नहि हमरा विष्णु भगवानके करवाबऽके छै

गुरुवारके दिन एगारहटा ब्राम्हण लायब तऽ जादा सही रहत जी जी जी जी सवा लाख जाप करबाबऽऽके अछि जी जी बाजू जी जी देबै नहि नहि पूजा पाठ जी जी जी जी जी धन्यवाद प्रणाम प्रणाम जी जी जी ठीक छै